जोंनि ओनसोलाव जिथि थाखोनि उनाव सोलोंथायनि खाबुफोरा जाबाय जेब्ला मेट्रिकखौ बा जिथि थाखोखौ उथ्रिसारनो हायो बा पास खालामनो हायो जोंनि ओनसोलावनो जों फरायनो हानाय खाबु फास्ट यार सेकेन्ड यार फरायसालि दङ जोंनि खाथि खालानि फरायसाफोरा बेयावनो फरायनानै जेब्ला गोजानाव थाङालासेनो खाथियावनो थांनो खाबु मोनो

बेफोरबायदि खाबुनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव खाथियावनो स्कुल फरायसालि थानायखाय मोजां